औ नंगौ एल पि जि गेस बाहायनायाव रैखाथि होनाया जोबोद गोनां मानो होन्नानै बुङोब्ला एल पि जि गेस खौथ' जों मिथिखायो जानांगौ बेयो जुदि माबा मोनसे बिजों माने माबा मोनसे जायोबा बियो माने एक्सप्लद माने बेरफ्रुयो आरो ना बिनि बेरफ्रुनाया जोबोद गिथावना सोरनिबा सुबुंनि जिउआबो खहा हागौ बिनि थाखाय जों माने बेखौ मोजाङै माने बाहायनाया गोनांथार आरो ना माबोरै मोजाङै बाहायनांगौ होनबा जोङो खाथिफ्राव अर सुदेरनाङा बेखौ दुंथाइ बांद्राय गरमाव दोन्नो नाङा ओमफ्राय माखासे मुवाफोराव माने खुग्रावनो नाङा फोनांजाबनो नाङा आरो माने खामलाबायनो नाङा आरो आरो बेल' नङा गेस सिलिन्दार खौ जोङो माने खिरखि जिं माबा मोनसे बार हाबग्रा जिङाव जों दोन्नो नाङा आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला जों बारा गोबां जायोब्ला बे गेसनिफ्राय ओंखारनाय जायनाखि अर बेयो माने ओरैबा ओरैबा बारजों बुखारजानानै खामलालाबायनो हागौ आरो बिनि थाखायनो जोङो माने खिरखि जिङावबो दोन्नाने नाङा आरो बेल' नङा गेसखौ बाहायनाय समाव जोङो बाहायखांनानै जोङो माने थाब बन्द' खालायनांगौ आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला जों बन्द' खालामाबा बे गेस आ माने जोंनि बाइहेरायाव उरायबाय थानानै माने जुदि सोरबाफोर सलाइ नङाबा माबा मोनसे अर सुखाङोबा माने बे गेस आ जोंना बाराव थाबाय थानाय गेस आ बे अरजों खामनानै बे गेससिम जोंब्लावहैनो हागौ आरो जाहाथे जोंब्लावनानै बेरफ्रुनो हागौ बिनि थाखायनो जों अरखौबो जानला मोनला सुनो नाङा आरो थाब बन्द' खालायनांगौ आरो गेस खौ बाहायोब्ला जों गोबां मोजां रोखोमै बाहायनांगौ आरो मानोना बे जोंनि मोनसे गिथावना मोनसे मा होनो आगजु बिनि थाखायनो गेस खौ मोजाङै बाहायनाया जोंनि साफ्रोमबोनि सुबुंफोरनि मोनसे बाहाय मोनसे मा होनो मोनसे जोंनि मोनसे बाहायनांगौ हाबाफारि आरो